पंज जनवरी दो ज्हार अट्ठ दस्स जून उन्नी सौ नड़ीनवैं पंज फरवरी दो ज्हार दो नत्ती जुलाई दौ ज्हार पंज चौदां अक्तुबर दो ज्हार त्रैऽ